यदि कोई पेंटिंग शुरू करना चाह रहा है और मुससे अपनी सलाह पूछेगा तो मैं उसे सबसे पहले मैं कहूँगी कि वह पेन्सिल्स का यूज़ सीखे पेन्सिल्स को हम सबसे पहले बाउंड्री बनाना सीखें जो एक संतुलिट मात्रा मतलब एक संतुलिट मात्रा में बननी चाहिए बिल्कुल बराबर की बननी चाहिए साथ ही वह पेन्सिल्स का सही उपयोग सीखे क्योंकि हमें ड्रोइंग करने में कई प्रकार की पेन्सिल्स का यूज़ करते हैं टू बी एच बी टेन बी एच थ्री एच फ़ोर एच इन सभी पेंटिंग्स का उपयोग हम शेडिंग ड्रोइंग में या कलर पेन्सिल्स का उपयोग करते हें तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूँगी कि वह खाली पन्नों पर कई प्रकार की पेंटिंग्स करना शुरू करे बेसिक अपने जो बेसिक पेंटिंग होती है उसको कलर भरना कलर करना आउटलाइन करना भिन्न प्रकार की चीज़ों से शुरू करें साथ ही वह बेसिक ड्रोइंग बेसिक स्ट्रक्चर बना कर यदि वह पोर्ट्रेट बनाना सीख रहा है तो उसे कहूँगी कि आप फ़ेस का स्ट्रक्चर बना कर शुरू करना चाहेंगे तो बेटर होगा जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के लोगों के फ़ेस का स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है उनमें और कुछ ड्रो मत कीजिए सबसे पहला स्टेप यही होता है हम पोर्ट्रेट जब बनाते हैं धीरे धीरे करके जब हम सीखते हैं तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम आँखों को बनाना शुरू करेंगे उन आँखों के बनने के बाद हम नाक और हमारे जो लिप्स हैं उनको बनाना शुरू करना चाहिए और अपनी गुणों को सबसे अंतिम चरण में हम अपनी आँखों में जो रियेलिटी दिखा पाते हैं कि हमारी आँख और शेडिंग के द्वारा हमारी जो रियेटी है वह व्यक्त करने के लिए हमें बहुत प्रेक्टिस की ज़रूरत होती है हमें अपने उस गुण को सुधारने के लिए निखारने के लिए बहुत मेहनत लगती है तो हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना ही चाहिए ताकि हम अपनी पेंटिंग की कला और आर्ट वर्क को बहुत ही जीवित बता सकते हें कि और दिखा सकें कि वह एक अच्छी पेंटिंग है इसके साथ ही हमें फ़िनिशिंग के तौर पर बिल्कुल क्लियेरिटी और क्लीन नीड एंड क्लीन पेंटिंग्स करना चाहिए